جی السلام علیکم میں نے پچھلی بار آپ کے یہاں سے ٹیکسی بک کی تھی جس کا نمبر تھا یو پی چودہ ایف پی تھری نائن ایک جیرو اس میں پچھلی بار مجھے ڈرائیور جو تھا وہ لیٹ آیا تھا اور اس نے مجھے غلط جگہ چھوڑا بھی تھا دیر آنے کی وجہ سے وہ جلدی جلدی میں مجھے غلط جگہ چھوڑ گیا تھا کیا آپ مجھے کچھ ہی فیڈبیک میں بتا سکتے ہیں میں اس کی ایک کمپلینٹ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے ایک نئی گاڑی یا آٹو چاہیے جو مجھے میرے صحیح ایڈریس پہ چھوڑ سکے جناب اس وقت میں غازی آباد کے پاس نوئڈا سیکٹر باسٹھ میں ہوں آپ مجھے ایک ٹیکسی ابھی متعین کر دیجیے جو مجھے سیکٹر پانچ گوتم بدھ نگر ہرولہ چھوڑ دے